हम कुर्सी लेले रही बाजारसँ हमरा ई कुर्सी बहुत नीक लागल आओर ई कुर्सी बहुत दिन तक चलल एहिलए धन्यवाद